ॿ लख पंज हज़ार नव सौ वीह अठ लख ॾह हज़ार वीह सत लख नव हज़ार ॿ सौ वीह चारि लख अठ हज़ार नव सौ वीह पंज लख ॾह हज़ार नव सौ यारहां